मां रीसेन्ट्ली हिकिड़ो जाम असांजो फ़ेमस ऑथर आहिनि भारत जा जिनि जो नालो चेतन भगत आहे मां हुननि जो हिकिड़ो नॉवेल पढ़ियो हुओ जंहिंजो नालो टू स्टेट्स आहे उहो पढ़ण खां पोइ मांखे इहो सिखणु मिलियो कि अगरि ॿ माण्हू चाहिनि हिकु ॿिए सां रहण त हुए हिकु ॿिए जे कल्चर खे कीअं न कीअं करे सिखी वेंदा आहिनि ऐं ॿिया ॿिया कल्चर असांखे सिखण खपेनि जेके भारत में आहिनि छो कि असांखे लॻंदो आहे कि असांजो कल्चर ब्यूटिफ़ुल आहे बट सेम ई तरीक़े सां ॿिया कल्चरस बि ओतिरा ई ब्यूटिफ़ुल हूंदा आहिनि हुननि जो हलणु चलणु हुननि जी रोटी उन्हनि कीअं उन्हनि जी घरु हूंदो आहे कीअं घर में हुए हिकु ॿिए सां रहंदा आहिनि उहो बि असांखे हिकु दफ़ो इक्स्पिरीअन्स करणु खपे इहो मां हुन नॉवेल मां सिखियो ऐं असांजे एरीआ में हिकिड़ो रीडिंग या लाइब्रेरी आहे जंहिंजो नालो सिंधू यूथ सर्कल आहे असां हुते वेंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि बुक्स पढ़ंदा आहियूं अलॻि अलॻि ॿोलियुनि में हूंदा आहिनि उहे बुक कोई हिंदी में हूंदो आहे सिंधी में हूंदो आहे त हूअं जाम सुठी जॻह आहे नॉलेज गेन करण लाइ